असांखे रोज़ु सॼे ॾींहं में पहिरों त प्रोपर मात्रा में प्रोटींस विटामिन्स ऐं जेके बि मिनर्लस आहिनि नेसेसरी असांजे शरीर लाइ उहे सभु वापिराइणा आहिनि जीअं असां हेल्दी रहूं हमेशह त ऐं हुननि सां गॾु असांखे प्रोपर वेजीटेबल्स ग्रीन वेजीटेबल्स ऐं हुननि सां गॾु मेवा चांवरु रोटी इहे प्रोपर हुजणु खपनि असांजी डाइट में त ई जीअं असांजो बॅाडी हमेशह हेल्दी रहे